औ आं संनाय खावनायाव गोबांबार खैफोद जाफेरबाय सानसेखालि ना एवनाया ना एवनो होननानै आं लादोंमोन ओमफ्राय ना एवनो लानायावहाय नायाबो बरफनि नाखासोमोन आरो बे दिनखालि फांखासमोन नाया ओमफ्राय बे नाखौ आङो संख्रै होनो बावदोंमोन संख्रि होनो बाव मानसिफ्रा होनखायो जेनेबा संख्रिफोर होआबा बा हाल्दै होग्रोआबा नाया ओरै बेरस्रावलाजोबो आरो माने थाव गुदुङाव होयोब्ला ओमफ्राय दाना आंबो बेबायदिनो बावदोंमोन जानो हागौ नायाव संख्रै होनो बिदिनो उन्दै उनलाबो गोनां नालाय इसे खाबदाब मावनाय जायोमोन खामानिखौ मावनाय जायो ओमफ्राय दाना ना होनाय लोगो लोगो ओरैबायदि थावा बेरस्रावजोबनानै आंनि बिखाया एकदम बिखायाव नांलाजोब्बाय आरो माने ओरैहाय थाव माबा साराय खाथि जायो जाहैनाय जायो नालाय ओरै बिखाया ओरै गंनानैसो मावनाय जायो ना बांसिन ओमफ्राय दाना बिखायाव एकदम थिफुला जोब्बाय आरो खामनानै खामनानै थिफुला जोब्बाय ओमफ्राय आं बेखौ मा होनानै फाहामनो एकदम गोसोआवनो थाब बिदिहायथ' माबाबा माबा मोनसे जादोंंब्लाथाय थाब गोसोआव फैयाना मा होबाथाय थाब हामगोन बेखौ गोसोआव थाब लाबोनो हायाखै आरो आङो उनावहाय बिदिनो बायदिसिना थावफोर होलाबायबाय आङो खाथियाव जा मोनो ओमफ्राय बिदिनो मोनसे थाव होखांनायनि उनाव आरो बिदिनो थाब आलौगायासै नालाय आं मोनसे मलम गोसोखांबाय न'आव लाबोखानाय दंमोन नालाय आंनावथ' बिदि मलम दङ आं बेखौ फुनना लाबा हामगोन नामा साननानै आं बै मलमखौ लायबाय आरो ओमफ्राय मलमनि नामखौबो बावबाय आङो ओमफ्राय बे मलमखौ फुननायाव इसे आलौगाबाय ओमफ्राय इसे आलौगानायनि उनावहाय हाय आं इसे मोजां मोननानै आरो नाखौ एवफिनबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो आलौबाय थाबाय थाबाय थाबाय आलौयै आलौयै थाबाय थाबाय थिफुला लासै लासैनो बे थिफुजोबलांबावबायबो आरो गिदिर गिदिरनो ओमफ्राय थिफुनानै बे थिफुनाया आरो सानसे ना साननै साननैयानो थादों औ साननै थानायनि उनावहाय गुब्रुफिनजोब्बाय ओमफ्राय गुब्रुनानै ओरैबायदि गारायबायदि जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय गारायबायदि जानानै ओमफ्राय बेयावहाय गाराय बायदि जाबाय नालाय आलौबाय थाबाय गाराय साबुन दुगैबायबाबो साबुनफोरबो होनो हाला माला बिदिनो आं मलमफोरसो होनानै उनावहाय लासै लासैनो हामलांहोनायसै आरो बेबादिनो गोबांबार जायो ओंखामफ्राबो एखनब्ला बिदिनो खामो खामनानै बिदिनो गोदान संफिननांगौ जायो आरो एखनब्ला बिदिनो सिगाङावथ' गेस फोरबो बारा इउज खालामामोन नालाय अराव संनाय जायो अरा मोजांहै नारनाय जायाबाबाबो ओंखाम संनाया गोथां गेफे जानो नागिरो होमब्लाथाय बेयावहाय मा खालामनांगौ माने धाकनि सायावहाय दै इसे होनानै संख्रि इसे सारना होबासो मोजाङै मोनो आरो बे ओंखाम गोथां जानायाहाय